بہار ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا سب سے اہم اور بہت پیارا صوبہ ہے یہاں کی تہذیب اور یہاں کی ثقافت سے الگ ہے یہاں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور ہر ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے ماننے والے کی عزت اور احترام کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کی کبھی توہین نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ بہار میں فساد بہت کم ہوتے ہیں اور یہاں کی ثقافت بہت لاجواب ہے یہاں لوگ تعلیم میں اگرچہ تھوڑا سا پیچھے ہیں لیکن آپسی بھائی چارہ اور مذہبی میل جول میں ہمارا بہت ہمارا بہار بہت آگے ہے یہاں مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں ان میں اردو ہندی اور میتھلی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے اردو یہاں کی دوسری سرکاری زبان ہے یہاں اردو کے بولنے پڑھنے اور لکھنے والے بہت پائے جاتے ہیں